पूर्णियामे गाँववला इलाका जो है छै ओकरामे खेती हुवै छै मक्कइ ओकरा बाद मखाना गहूंम आओर धान भी लगाबै छै ओकरो आलावा गाय पशुपालनमे गाय जादातर गाय पालै छै गाय भैंस आओर बकरी मुर्गा मुर्गी कम गाय बकरी सब जादा ये सब फसल सिञ्चाई उचाईमे परेशानी नहि हुवै छै लाइन बिजली अर व्यवस्था जादा अच्छा छै गाँवसँऽ तो ई सब छै रबी फसल गहुँम मकइ ई सब फसल लगाबै छै आओर उद्योगमे छोटा मोटा उद्योग सब भी छै अगल बगल